हेलो सर मैं सुमित बात कर रहा हूँ क्या आप प्रकास ट्रवल एजेंसी से बात कर रहें जी तो मुझे एक कार किराए पर चाहिए थी जी मुझे पन्द्रह दिन के लिए चाहिए जी जी मुझे फ़ैमिली ट्रिप पर जाना है यू पी के लिए इस लिए कार किराए पर चाहिए तो आप बता दीजिए मिल जाएगी जी तो आप एक काम बता एक काम बता दीजिए की कितना चार्ज लगेगा जी अच्छा बस बट सर ये ज़्यादा हो रहा चार्ज थोड़ा बहुत कम कर लिए क्योंकि हमारे इधर एक किलोमीटर के लिए पंद्रह रुपये लगता है जी तो इस में टैक्स इंक्लूड रहेगा जी अच्छा तो इस में टोल टैक्स का भी रहता है तो पेट्रोल आप की तरफ़ से रहेगा या हमें डलवाना रहेगा

जी अच्छा आप तारीख़ बता देना जी तो हमें जाना है पंद्रा पंद्रह डेट को जाना है हमें जी तो तीस तारीख़ को हम वापस आ जाएंगे आप को आप की गाड़ी ना तीस इकत्तीस को मिल जाएगी जी धन्य तो आपकी गाड़ी में कोई डेमेज हो या कोई भी ब्रेक हो तो वो बता दीजिए आप कैसी चल रही गाड़ी जी हम देख लेंगे

कोई भी प्रॉब्लम हो पहले बता देना आप की गाड़ी की कैसी स्थिति है क्योंकी फ़ैमिली ट्रिप पर जाना है तो कोई दुविधा ना हो जी धन्यवाद